हमें बिजली से बहुत से ख़ तरे हो सकते हैं जैसे हमें उन से काफ़ी झटके लग सकते हैं कुछ झटके तो बहुत जानलेवा होते हैं जिससे हमारी जान भी जा सकती है इनो जैसे कि हम ने कभी हम जैसे हम अपने नंगे पैर से हम ने कोई प्लग फसाया है जिससे हमें झटका लग सकता है और हम हमारे हाथ यदि गीले हैं और हम ने कोई फिर प्लग फसाया है या फिर हम कोई बिजली का ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे हमें झटका लग सकता है और हमारी जान सकती है जा सकती है जिसके लिए हमें हमेशा अपने पैरों में चप्पल पहननी चाहिए हाथों सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे हाथ गिले ना हो हमारे घर में जो भी बिजली फ़िटिंग की जाती है तो जो बिजली के तार होते हैं वो मोटे हो तार होने चाहिए और वे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए तार यदि कोई तार बीच में से टूटा हुआ है तो उसे ऐसे ही हाथ ना लगा ना चाहिए या फिर उसे मुंह में नहीं लेनी चाहिए उससे हमें झटका लग सकता है हमारे इधर यदि बह बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं तो हमें हम या फिर हमारे घर की लाइट्स डिम है तो हमें सारे फ्रिज फ्रिज सारे चार्जर सारे वाईफाई के मॉडम्स और टी वी ये सारे हमें बंद कर देने चाहिए हमारे घर के लाइट्स व्हाइटस सब बंद कर देने चाहिए वरना अचानक लाइट आने आज आज वोल्टेज आने के कारण या फिर ट्रांसफ़ार्मर फट जाने के कारण हमारे बहुत से नुक़सान हो जाते हैं जैसे फ्रिज फ्रिज उड़ जाना टी वी उड़ जाना या फिर हमारे इंडक्शन ख़राब हो जाने चार्जर्स ख़राब हो जाने बहुत से हमें उससे नुक़सान हो जाते हैं इसलिए हमें उन सभी को बंद कर देना चाहिए और